ہمارا ضلع ضلع شاہجہان پور تو شہیدوں کی نگری کہلاتا ہے یہاں بڑے بڑے ویر گزرے ہیں جنہوں نے انگروزوں سے لوہا منوایا ہے اپنا جیسے کہ رام پرشاد بسمل شہید روشن سنگھ جی بھگت سنگھ جی اشفاق اللہ خاں صاحب مرحوم جن کا مزار شریف یہیں ضلع شاہجہان پور میں ہی ہے رہی عمارتوں کی بات تو یہاں پرانا انگریزوں کے ٹائم سے مقبرہ ہے اور سینٹرل چرچ ہے پرانا بریٹس ٹائم سے اور ہندو بھائیوں کا ایک بابا وشو ناتھ مندر پرشدھ ہے بہت پرانا مسلم کے لیے جامع مسجد ہے پرانی یہاں پر عمارت جس میں تمام لگ جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں مندر میں اپنے ہندو بھائی جاتے ہیں امام باڑہ ہے جس میں محرم کی دس تاریخ کو ماتم ہوتا ہے جو یہیں ضلع شاہجہان پور سٹی میں ہی یہ ساری عمارتیں ہیں پرانی تاریخی ضلع شاہجہان پور جو ہے یہ بہت پرانا بسا ہوا ہے بریٹش ٹائم سے ہے